हैलो ओला मां महेंदर पुष्पाणी ॻाल्हाए रहियो आहियां मां जेका टैक्सी तव्हां वटि बुक कई बॉम्बे सैंट्रल वञण लाइ उहा रद कयां थो छाकाणि त तव्हांजो ड्राइवर ॾाढी देरि थी वई आहे अञा पहुतो न आहे त मूंखे हाणे पहुची सघिबो कोन्हे बाम्बे सैंट्रल ते हाणे मां जी पी ऐस खोले ॾिठो त रस्तनि ते ट्रैफिक ॾाढी आहे ऐं बरसाति बि ॾाढी आहे ऐं जॻहि जॻहि ते पाणी बि ॾाढो भरियलु पियो आहे जेको मां पंहिंजे परिवार सां गॾु राजधानी ट्रेन में दिल्ली वञणु पियो चाहिया घुमण लाइ हुते पहुची सघिबो कोन्हे गाॾी घुसी वेंदी इन करे मां तव्हांजी हीअ टैक्सी रद कयां थो